हेलो ठिक छै यौ सुनलहुँ हन अहाँ सब बढ़िआँ क्रिकेट खेलैत जाइ सब हमरो खेलके परती बहुत मन होइया खेलियै कऽ एबरी दा अभिरुचि जागैया खेलके परती से केना केना खेलल जाइत छै गेन्द सब क्रिकेट सब नहि हम तऽ सिर्फ बौलिङ्ग करैत छी प्रैक्टिस करि रहल छी बैटिङ्गो कऽ पर अइ सबसँ लाभ सब की हइ छै क्रिकेट सब खेलनाइ ओहो तऽ मतलब खेल एक तरहसँ सब चीज अहाँकऽ बदलि सकैया बुद्धि कऽ क्रिकेट खेललासँ नहि ओ हमरो मन करैया खेलाइके पर खेलाइके पर खेल खेलेके मगर बहुतेक कठिनाइ अछि जे हम खेल नहि खेल सकैत छी परन्तु हम अपन गावँमे देखैत छियै धिआ पुता सबके खेलैत तऽ हमरो मन रुचि जागि गेल गेन्द खेलनाइसँ हँ हँ क्रिकेट सह प्रतियोगिताके सब बेर आयोजन होइत छै हमरा गावँमे आबु ने हमरा गाम बढ़िआँ होएत के खिलाड़ी सब रहै छै खेलैत छै अच्छा प्रदर्शन करैत छै सब साल क्रिकेटके गेम चलैत छै हमरा गावँमे बढ़िआँ गेम चलैत छै आउ ओहिमे देखिऔ खिलाड़ी सबके पसन्द करिऔ हम ग्राम पालीके नीवासी दरभङ्गा जिलाकऽ हँ हँ हम प्रआस करैत छी प्रआस करब एम्हरका खिलाड़ी सबमे बढ़िआँ अभिरुचि छै गेमके परती हमरो हमरो बहुत मजबूरी अइ गेम खेलै कऽ ठीक छै रखैत छी